کہ ہندوستان کے کئی حصوں میں تعلیم کی حوصلہ افزائی کے لیے لڑکیوں کو سائیکل یا لیپ ٹاپ دینے جیسے اسکیمیں ہیں اور یہی اسکیمیں لڑکیوں کے اندر پڑھائی کو بڑھاوا دیتی ہیں بہت سی لڑکیوں کے والدین ان اسکیموں کے مارے ہی اپنی لڑکیوں کو اسکول بھیج دیتے ہیں تاکہ ان کو لیپ ٹاپ اور سائیکل مل جائے ہاں میں اس بات سے راضی ہوں کہ اس طرح کی اسکیمیں بہت زیادہ کارگر ہوتی ہیں کیوں کہ ان اسکیموں کی وجہ سے بہت سی لڑکیوں کو تعلیم مل جاتی ہے